बायकींग ही म्हजी हॉबी जावन आसा बायकींगा वांगडा म्हाजी हायकींग आनी ट्रॅकींग सुद्दा एक हॉबी जावन आसा सो हांव एक नॅचर लवर म्हणून म्हाका बायकींगे खातीर चड मोटीवेशनाची गरज पडना बायकींग ऑटोमॅटीकली हांव मोटीवेटेड जाता कोणेनूय कितें प्लॅन सांगले नाजाल्यार कितें डेस्टीनेशन सांगली नाजल्यार आमी रेडी आसता केन्नाय वचपाक बायकींग करपाक केन्नाय सामकेंच जर म्हजो मूड ना जाल्यार म्हजे फ्रेंड्स अवेलेबल आसता ते फ्रेंड्स प्लॅन करता आनी आमी मागीर वांगडा वयता फ्रेंड्स खूब एनकरेज करतात बायकींग करपाक आमी एकामेकांचे बायक्स चलयतात आनी एकामेकांचे बायकींग मोडीफिकेशन करतात बायकींग करपा खातीर म्हजे फ्रेंड्स जावन आसात वेदांत आराद प्रज्योत तांचे कडेन सुद्दां म्हज्याच सारकी सेम बायक्स आसा आनी आमी चडशे ऑफ रोडींग बायकींग करपाक प्रॅफर करता म्हणून आमी बायकीचे टायर बी पयलींच खूब ग्रिपी खातीर बरे बरे चेंज करून घातिल्ले आसात जशें की एम एफ एराचे ताजे खातीर खूब गियर्स घातिल्ले आसात सो जांचेकीन ते बायकेक चड हार्म जावंक जायना